आं हॅलो म्हाका न्ही गोवन डायलॅक्टा बद्दल इनफाॅर्मेशन जाय आशिल्लें हांव म्हापशेंच्यान उलयतां बार्देज तालुक्यांतलो

ओके ना हांव ऍक्चुली कनफ्यूझ आशिल्लो म्हाका कितें दिसलें की आतां बारा तालुका आसात न्ही गोंयान बारा तालुक्यांतल्यान बारा डिफरंट डायलॅक्ट आसतलें अशें दिसलें पयली सो हांव ऍक्चुली इंट्रस्टेड आशिल्लो म्हापशेंच्या सायडीन म्हापशें सायडीन हांव ऍक्चुली म्हापशेचो न्ही सो म्हापशेचें म्हाका डायलॅक्टा बद्दल जाय आशिल्लें म्हणल्यार नाॅर्थ नाॅर्थ गोवा आसा पय अशें पेडणें बीन तशी त्या सायडींतली ताज्या बद्दल म्हाका इनफाॅर्मेशन जाय आशिल्लें ओके ओके

हां हां हां ओके ओके बरें म्हाका इनफाॅर्मेशन माहिती दिल्ल्या बद्दल धन्यवाद तुमकां ओके बरें बरें बरें ओके